मेरे द्वारा बनाया गया सबसे मुश्किल खाना था केक मैंने उसे बनाने के लिए ट्राई किया पर वो मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं बना मैंने उसे बनाया जैसे उसकी क्रीम को ब्रैड जैसे मैंने उसको ब्रैड को बेक किया तो वो तो बहुत ही अच्छे से बेक हो गई बट जो उसकी वो जो क्रीम होती है वो मुझसे अच्छे से नहीं बनी मैंने उसे बहुत फेंटा मशीन से भी बहुत फेंटा पर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना जैसा हम बाहर से लेके आते हैं वैसा अच्छा नहीं बना